योग करै छै जे छै सबचीज करै छै शरीरके लोक कहै छै सुबह सुबह ऊठिके जे योग करै छै सुबहमे जे छै ने कसरत भी करै छै हर चीज करै छै तऽ शरीरमे जे से ऊपर निचा जे करै छै तब ओहि पर जे छै सबचीज होइ छै तऽ चेक करै छै तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै कसरत भी करै छै तऽ सब हवाके द्वारा जे छै सब चीज अथी करै छै तऽ कसरतमे जे छै बढ़िऑं होइ छै हरचीज होइ छै शरीरके भी स्वस्थके लिए जे छै बढ़िऑं फायदा करै छै कसरत भी हर चीज करै छै तऽ ओहिमे बढ़िऑं होइ छै सबचीज ठीक ठाक होइ छै जे छै कसरत करैमे जे छै पेटके भी जे छै जे छै सबचीज बढ़िऑं होइ छै आ हरचीज भी जे छै सुबहमे ऊठै छै तऽ सुबहमे कसरत भी करै छियै करै छै तऽ ओहोमे जे छै बढ़ियाँ हरचीज होइ छै फायदा के लिए सबचीज ठीक ठाक होइ छै हरचीज करै छै